हैलो सर आप प्रतीक रेस्टोरेंट से बात कर रहे हैं जी सर मैंने मैं प्रभा बात कर रही थी जी सर मैंने खाना ऑर्डर किया था आपके यहाँ से जिसमें मैं कुछ चीज़ों को जोड़ना भूल गई थी और ऑर्डर आ गया है लेकिन उसमें मुझे और भी कुछ पदार्थ जोड़ने थे जैसे खाद्य पदार्थों में मुझे टमाटर की चटनी जोड़ना था और सर वो पुलाव टिक्का जो आता है वो दो प्लेट जोड़ दीजिए और पेय पदार्थों में बादाम शेक कोल्ड ड्रिंक में आम मैंगो जूस और जो भी टाइप का होगा दो एक टाइप का कोल्ड ड्रिंक आप इसमें एड कर दो और सर फिर से आप मुझे समान को अच्छे से ध्यान में रखते हुऐ डिलिवर करा दीजिए मैं इसका पैसा अभी फ़ोन पे पर कर दे रही हूँ